जी हा बिल्कुलु मूंखे लॻंदो आहे की जेके माण्हू पढ़ियलु लिखियलु आहिनि त उहा सुठी तरह सां पेशु ईंदा आहिनि छोजो पढ़ाई सां गॾु गॾु उन्हनि खे संस्कार बि ॾिना वेंदा आहिनि ऐं कंहिंसां ॻाल्हाइण जो तरीक़ो सिखायो वेंदो आहे ऐं कंहिंसां कीअं बीहेव कॼे कंहिंसां कीअं कहिड़े नमूने हलिजे उहो सभु पढ़ाईअ सां गॾु गॾु ॻाल्हियूं सेखारी वेंदियूं आहिनि इन खां पोइ जीअं पाण उते दोस्तनि सां मिलंदा आहियूं ऐं असांजे दोस्तनि में जीअं सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि

कोई कोई हूंदा आहिनि जंहिंखें पंहिंजो ईगो अची वेंदो आहे भई मां ॾाढो पढ़ियलु आहियां पर ज़्यादातर माण्हू जेके हूंदा आहिनि त उहे पढ़ियलु लिखियलु हूंदा आहिनि त सभिनी सां सुठी तरह सां बीहेव कंदा आहिनि ऐं सुठी तरह सां ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं उहो ॿियनि खे मान इज़त ॾींदा आहिनि उन्हनि खे लॻंदो आहे की भई असां जेको सिखिया आहियूं साम्हूं वारे खे मान इज़त ॾियणु ॾाढो ज़रूरी आहे त उहो ई फॉलो कंदा आहिनि